जय झूलेलाल ग्रीन लीफ हॉटेल मूंखे कुझु खाधे जी खाधो ऑर्डर करणो हुओ तव्हां वटि कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं अवेलेबल अथव तव्हां ॿुधाए सघंदव न मूंखे पनीर में न खपे मूंखे नॉनवेज में खपनि ऐं मुंहिंजी फेवरेट डिश ननूरी अथव चिकन लॉलीपॉप ऐं ग्रेवीअ में मूंखे चिकन खपे सैलिड ज़रूरु खपे डिज़र्ट में तवांखे छा अथव अगरि कस्टर्ड मिली वञे त उहो वधीक सुठो मॉकटेल में कुझु अवेलेबिल अथव तव्हांखे अगरि कुछ अवेलेबिल न अथव त कोक या पेप्सी उहे मोकिले छॾियो ऐं तव्हां जी हॉटेल जी फेवरेट डिश अॼु जी कहिड़ी अथव तव्हांजी हा मां उहा टेस्ट कई ज़बरदस्त हुई अगरि उहा अथव अवेलेबिल त बिल्कुलु उहा मूंखे मोकिलियो तव्हां होम डिलिवरी ॾींदा आहियो न तव्हां पहिरियां बि ॾिनी हुई पेमेंट कीअं वठंदव तव्हां कैश में या ऑनलाइन ठीकु आहे ठीक आहे जीअं तव्हां ईंदव न मुंहिंजे घरि तव्हांजो कोई ईंदो न तीअं मां तव्हां उनखे कैश ॾेई छ्ॾींदमि एड्रेस साईं दृष्टि अपार्टमेंट सिक्स ज़ीरो फोर फ़ोन नंबर लिखो नाइन फोर थ्री सिक्स सेवन एट थ्री टू वन टू